आं दाखालि कक्राझार टावनाव दाबा गंसे बायना लाबोदोंमोन बिराद मोजां मैगं थाइगं हानायाव स्लिब स्लिब बौथारो आरो बरैबा मोजाङै थाल लानो हायाब्ला आखाया ब्लां थांगोन ओंखायनो एसे मोजाङै साबदानै हाबासो आखाया बौनाय नङा आरखि